ریاست میں ہیلتھ کیئر فائننسنگ اور ادائیگی کے نظام کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہروں کو معیاری طبی خدمات فراہم کی جائیں تاکہ وہ صحت کے مسائل کے دوران مالی بوجھ سے بچ سکیں ہیلتھ کیئر فائننسنگ میں اہم کردار انشورنس سسٹمز حکومتی اسکیموں اور نجی ادائیگی کی طریقوں کا ہوتا ہے یہ نظام مختلف ذرائع سے مالی وسائل اکٹھا کرتا ہے تاکہ طبی اخراجات کو پورا کیا جا سکے ہیلتھ انشورنس کو کوریج کا نظام مریضوں کے لیے علاج کی استطاعت کو بہتر بنانا بناتا ہے انشورنس پلانز کے ذریعے مریض ہسپتال میں داخلے ڈاکٹروں کی فیس سرجری ادویات اور دیگر علاج کے اخراجات کو جزوی یا مکمل طور پر کور کر سکتے ہیں انشورنس کو کوریج کے بغیر مریضوں کے علاوہ کے لیے اپنی جیب سے زیادہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے جسے جیب سے خرچ کہا جاتا ہے ان اخراجات میں ڈاکٹر کی فیس ہسپتال کے بل اور دیگر طبی ضروریات شامل ہوتی ہیں انشورنس پلانز میں اکثر کاسٹ سیرنگ کا تصور بھی شامل ہوتا ہے جس کے تحت مریض اور انشورنس کمپنی مل کر علاج کے اخراجات ادا کرتے ہیں کاسٹ سیرنگ کو کوپے اور ڈٹ کٹلیز جیسے تصورات آتے ہیں ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو مریض کو ہر بار ڈاکٹر سے ملنے یا دوائیں لینے پر ادا کرنی پڑتی ہے جبکہ ڈٹ وہ رقم ہے جو مریضوں کو ابتدائی طور پر اپنی جیب سے ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بعد انشورنس کمپنی بقیہ اخراجات اٹھاتی ہے حکومتی اسکیمیں جیسے آیوشمان بھارت اور دیگر ریاستی صحت پروگرام پروگرامز غریب اور نچلے طبقے کے لوگ کو مفت یا سستی طبی سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں یہ اسکیمیں ان لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولیت ہیں جو نجی انشورنس حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان اسکیموں کے تحت شہروں کو سرکاری ہسپتال میں مفت علاج سرجری اور دیگر ضروری طبی خدمات ملتی ہیں جس سے جیب خرچ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے تاہم کچھ صورتوں میں اگر انشورنس یا حکومت کوریج ناکافی ہو تو مریضوں کو اضافی مال بوجھ اٹھانا پڑتا ہے مہنگے علاج یا نایاب بیماریوں کے لیے اکثر جیب سے خرچ زیادہ ہوتا ہے جو مریضوں کی مالی استطاعت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے مجموعی طور پر ریاست میں ہیلتھ کیئر فائننسنگ کا نظام مریضوں کی صحت کے سہولت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے انشورنس اور حکومتی اسکیموں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معیاری صحت کے سہولیات مل رہی ہیں تاہم جیب سے خرچ اور کاست شیرنگ کی وجہ سے کچھ مریضوں کو مالی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے